جی بالکل پٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت نے بائیکنگ کو متاثر ضرور کیا ہے کیوں کہ ہم ایک مڈل کلاس فیملی سے ہیں اور میرے شوہر کا اپ ڈاؤن بائیک سے ہی ہے تو جو اس کا افیکٹ پڑتا ہے وہ ڈائریکٹ سیلری پہ پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا بجٹ اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو بڑھتی ہوئی قیمت نے ہمارے بجٹ کو تو ضرور ہلایا ہے اور پھر ہمارے خیال میں ایندھن کا زیادہ استعمال ایندھن کا زیادہ استعمال ماحول کے لیے نقصان دہ تو ہے ہی لیکن کیا کر سکتے ہیں ایندھن کے زیادہ استعمال سے اس طرح استعمال سے روکنے کے لیے استعمال کو روکنے کے لیے کچھ این جی اوز وغیرہ کام بھی کر رہے ہیں